साढ़े बृंदाबन आह्ले जेह्ड़े गुरु माहराज रीलस बिच्च सुनने अस बड़ियां असें स्हेई चीजां सखांदे धर्म दै बारै च ते बड़ियां हारियां चीजां जेह्दे बारै च मिकी ते पता नी ऐहा घरा आह्ले बी सनांदे जेह्ड़ियां लेकिन घरा आह्ले कोला बी जां कुसै हा नेईं सुनियां ओह् उनें सनाइयां बड़ा स्हेई लग्गेआ उंदा बस में उंदे कोला गै थोह्ड़ा मोटीबेट होआ